जय झूलेलाल मां पंहिंजे कैमरा में रंग बिरंगी आसमान जी तस्वीरु खिचणु खिचंदी आहियां ऐं जंहिं महिल सिजु लहे थो या जंहिं महिल सिजु उभिरे थो तंहिं महिल जूं तस्वीरु सिज जी जेका सभिनि खां सुठी ईंदी आहे हुन लाइटिंग में तंहिं महिल फोटो खिचण जो वधीक कोशिशि आहे ऐं जो अतरंगी पखियूं आहिनि हुनिन जो फोटो खिचण में मज़ो अलॻि आहे ऐं कंहिं महिल राति जो चंडु ऐं तारा ऐं हुननि जो नज़ारो कैप्चर करण में सुठो लॻंदो आहे ऐं नंढ़नि ॿारनि जी खिल या हुननि जो अहिड़ो शिकिलि ठाहिणु उहो फोटो ओचितो ई बिना हुननि खे चई करे उहे नमूने जा फोटो या केरु वॾो माण्हू हुननि जा हुननि जा बिना हुननि खे चई करे अहिड़ा कैंडिड पिचर्स कढणू जंहिंमें हुननि जी पर्सनैलिटी बहार अचे बिन हुननि जे ख़बर हूंदे की उहे पंहिंजो पर्सनैलिटी ॾेखारणु चाहियण था जय झूलेलाल